दीदी सब्ज़ियों का रेट क्या चल रहा है आज कल मार्केट में हमें तो ये सब्ज़ियाँ जितनी रखी हैं आप के पास सभी के रेट बताइए अच्छा और ये जो गाजर ककड़ी रखी है इनका क्या रेट है अच्छा पर भैया यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगा है खैर छोड़ो ये इस साइड इस साइड जो रखी है बंद गोभी मटर इनका क्या रेट है नहीं दीदी कुछ ज़्यादा ही महंगा लगा रहे हो ऊपर से आपका सब्ज़ी का ताज़ा भी नहीं है ना हमें ताज़ी सब्ज़ियाँ चाहिएं अच्छा हमें सब्ज़ियों में आप का सब्ज़ियों में बंद गोभी दे दीजिए एक किलो आलू मंगवा दीजिए टमाटर मंगवा दीजिए गाजर ककड़ी सलाद के सामान मंगवा दीजिए मटर भी मंगवा दीजिए क कहाँ से मंगवाएंगे आप ये कब तक मिलेगा हमें ओके मेरा तो मैं अभी यहीं कॉलेज में ना प्रोफ़ेसर हूँ कुछ नहीं बस थोड़े मेहमान आए हुए हैं घर पे तो सब्ज़ियों को आवश्यकता है अभी अब ऐसा है ना कि मेहमानो को भी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ वो शहर में रहने वाले हैं अब अपना इलाका थोड़ा ग्रामीण स्तर पे पड़ जाता है उन लोग को वो तो बासी खाते ही हैं डेली हमारे यहाँ हैं तो चलो कुछ ताज़ा खिलाएं हाँ कब तक आ जाएगा लड़का सब्ज़ी लेके नहीं भैया ये सब्ज़ी तो हम ये सब्ज़ी नहीं लेंगे दीदी हम बासी है बहुत महंगा भी लगा रहें आप नहीं दीदी जी ये तो सब्ज़ियाँ बासी हैं नहीं नहीं दीदी पर देखिए आप वो सब्ज़ी कैसे मुर्झा सी गई है बिचारी वो धनिया तो पूरा ही मुर्झा गया बिचारा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो धनिया है कर के ऐसा लग रहा है किसी ने खराब भाजी फेंक रखी होगी अच्छा कितनी दुकानें हैं आपकी यहाँ पर अच्छा वो कितने लोग रहते हैं मतलब आपके परिवार में दुकानों में फिर कौन कौन रहता है अच्छा जी मतलब सब्ज़ियों का मार्केट आपका ही है पूरा ओके धन्यवाद जी